हाँ मैं बहुत सारे स्नेक्स बनाती हूँ जैसे कि मैं आलू चिप्स बहुत बनाती हूँ जो फ्रेंच फ्राइज हो गया आलू चिप्स गया जो मतलब रोल हो गया चाऊमीन हो गया ये सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ आलू चिप्स तो में घर में बहुत दिन बनाती हूँ एक हफ्ते में बहुत बार बनाती हूँ वो हमारे घर में सबको पसंद है और मेरे हाथ में तो वो सबको पसंद है इसलिए मैं वो बनाती हूँ और अगर मैं उसकी रेसिपी आपको बताऊं पहले हम आलू को जो फ्रेंच फ्राइज होता है पहले हम आलू को मतलब फ्रेंच फ्राइज की जो सेप है उसको सेप में हम काट देंगे वो तो अब उसके बाद हम उसको जो मतलब उसको पका देंगे मतलब उसको कुछ समय के लिए पका देंगे और उसको बाहर निकाल के तो एक कपड़े में उसको पानी जो हो उसकी सुखा देंगे जो पानी है वो कपड़े में मतलब सुखा देंगे और उसके बाद उसको कन्फ़्लोर में डूबा डूबा कर डूबा डूबा कर कन्फ़्लोर को मतलब कर मिलकर वो तेल में उसको पका देंगे और तेल में पकाने के बाद वो फ्रेंच फ्राइज बन के आ जाता है ये बहुत आसान रेसिपी है है और ये लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है और उसके बाद आपके घर में जो मसाला वगैरह है टमाटर से उसने खा लेना एक बहुत अच्छी और एक सस्ती और एक टेस्टी रेसिपी है